भाई साहब नमस्कार अरे भाई साहब जो है आज हमारे घर बड्डे पार्टी है बच्चे का तो हमें वही जो है लड्डू और गुलाब जामुन चाहिए था अरे चाहिए तो जो है मान के चलिए हमको ज़्यादा लगभग मान के चलिए डेढ़ सौ पीस गुलाब जामुन चाहिए जी जी उसके बाद जो है लड्डू मान चलिए कम से कम दस के जी जी और भी कौन कौन से और कौन कौन से मिठाइयाँ रखे हैं कौन कौन सी है आपके पास कलाकंद है आपके पास अच्छा और काजू सेक काजू कतली है अच्छा काजू कतली कैसे दिए आप अच्छा अच्छा और ये काजू सेक अच्छा और आपका ये कलाकंद अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो आप ये रेट ओट क्या है जो है तो रसगुल्ले का जो है गुलाब जामुन का क्या रेट है अच्छा तीन सौ रुपए के जी कुछ कम नहीं कर देंगे सर तो डेढ़ सौ के डेढ़ सौ पीस कितने कए रुपए कए के जी हो जाएगा सर

अच्छा तीस तीस में एक के जी तो मान के चलिए जो है तीन सौ तियाईं नब्बे तीस पंचे डेढ़ सौ यानी पाँच के जी पाँच के जी जो है हो जाएगा हैना सर तो काम करिए सर पाँच के जी गुलाब जामुन और दस के जी लड्डू जो है पैक कर दीजिए सर हाँ गुलाब जामुन और दस के जी जो है लड्डू सर लड्डू जी हाँ बूंदी वाली लड्डू सर दीजिए जी जी बस बस यही दो पैक कर दीजिए सर दो पर्याप्त है बस बस नहीं नहीं बस बस धन्यवाद सर धन्यवाद ठीक है आएँगे सर धन्यवाद धन्यवाद सर धन्यवाद